हम बॉलीवूड और टॉलीवूड के फैशन से तो भारत में हर ही जगह के लोग प्रभावित है उसमें ऐसे आकर्षक वस्त्र दिखाए जाते हैं जिनको हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक और बहुत सुंदर लगते हैं हम सब कि यह इच्छा रहती है कि हम भी उन उस तरह के वस्त्रों को पहने और और उस तरह की जीवन को अपनी आम जीवन में उतारे फैशन के बात की जाए तो बॉलीवूड की ऐसी बहुत सी खास मूवियाँ है जिनके फैशन की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है जैसे कि पद्मावत पद्मावत में दीपिका को जो भी ड्रेसअप रहा है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत आकर्षक है इसे मैंने ही नहीं ऐसे बहुत से डिजाइनर्स है जो उसको दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं और ये सारा चलन आजकल शादियों में भी है शादियों में भी ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं दुल्हन हैं जो आजकल चाहती हैं कि हम अपनी शादी में या किसी खास दिन के लिए हम दीपिका जैसे कपड़े पहने और इसके अलावाज़ वीर एक ऐसी मुवी है जिसमें विदेश के कल्चर को दिखाया गया है तो उसकी ड्रेसेज़ भी बहुत सुंदर हैं लोग वो भी पसंद करते हैं वीर में वीर में जैसी भी ड्रेसेज़ दिखाई गई है वो विदेश के कल्चर को दिखाती है तो लोग ऐसा चाहते हैं कि हम अपने खास दिन में कुछ उस तरह की ड्रेसेज़ पहने